डुकण सां मेन त असांजो मानिसिक जेको स्वास्थ्य आहे उहो बराबरि रहंदो आहे ऐं बिल्कुलु फिटनेस सुठे नमूने रहंदी आहे ऐं जीअं त मां समुझो बाएपास कराइण खां पोइ बि अॼु बि मां जेतिरो डुकी सघंदो आहियां पंहिंजे हिसाब सां मां डुकंंदो आहियां ऐं मुंहिंजे डुकण सां सॼे लाईफ सॼो ॾींहुं मुंहिंजो सुठो वेंदो आहे ऐं मां पाण खे हल्को फुल्को महिसूसु कंदो आहियां ऐं हमेशह हिन एक्टिविटीस में रहण या घणेई ॿिया फ़ाइदा आहिनि ऐं दोस्तनि सां खिल मूंखे जेके बि ॻाल्हियूं थींदियूं आहिनि उहे कंदा आहियूं वेही करे आराम सां पोइ ऐं हिन नमूने डेली डुकण सां असांजो मनु बिल्कुलु प्रसन्न रहंदो आहे ऐं असां पाण में दोस्त यार मिली करे एक्टिविटीस में डेली पिया सुबुह जो डुक भाॻ कंदा पिया आहियूं ऐं असांजो जीवन ॾाढे सुठे नमूने सां हलंदो आहे ऐं मन खे शांति बि मिलंदी आहे